हैलो हम ठीक हैं अपना बताओ बहुत दिन बाद याद की और वैसे भी अच्छा अच्छा ऐसा बात हाँ हाँ हाँ हाँ मुझे पता है मैं आऊँगी हाँ बिल्कुल छुट्टी तो है मैं मैं यह ठीक है मैं आऊँगी वैसे तुम्हें पता है ना कि इधर भी दु दुर्गा पूजा है चल रही है हाँ तो कुछ मंथ रुकना फिर कुछ मंथ के बाद तो फिर हम्म हम्म हम्म दिन बाद से दुर्गा पूजा की भी इस्टार्टिंग है तो तुम अगर आती हो तो फिर मेरे साथ दुर्गा पूजा भी देखनी है तुमको तो पता है कितना सुंदर फेस्टिवल है कितने लोग आते हैं बाहर बाहर से घूमने के लिए हाँ हाँ आइए ना तो फिर वैसे तो पता ही है आपको कलकात्ता कितने ख़ूबसूरत तरीक़े से दुर्गा पूजा मनाया जाता है तरह तरह के ड्रेसेज सैंडील जो आप को नीड है वह सारी नीड हो जाएगी मार्केटिंग इतनी सुंदर तरी हाँ तो फिर आइए ना दुर्गा पूजा मुंबई आ जाइए ना मैं तो आपको इसी लिए तो फ़ोन की अच्छा हुआ आप मुझे याद कर लिए और मैं आपको बता भी दिए हाँ अपने अपने हस्बैंड को भी लेकर आइएगा मेरे हस्बैंड भी उनके साथ वह लोग रहेंगे और हम दोनों चलेंगे शॉपिंग करने दुर्गा पूजा घूमेंगे पता है ना खोइचा चढ़ता है उसमें आप तो चढ़ाइएगा ना खोइचा हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ बिल्कुल खोइचा चढ़ाएँगे वैसे भी अभी फट्टा फाटक भी नहीं खुला दिया भी च जलाने जाएँगे तो आप आना

हाँ नवरात्रि चलेगा फिर अभी फिर और आप भी आ जाना कर लीजिएगा हाँ गाँ गाँव में नौ नौ दिया जलता आप आओगे तो आपको तो सारी बात पता ही है एक बार आ जाते घूम लेते दुर्गा पूजा में हाँ और बताइए बच्चे लोग कैसे हैं आपको पता है ना इस्टार्टिंग कब है हाँ पंद्रह तारीख़ से फर्स्ट डे है नौ दिन तक रहेगा व्रत रहेगा आ इधर बीच दिया जलाने आएँगे तो कुछ कुछ शॉपिंग वग़ैरह भी तो तो मैं